साहित्य कविता कलात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है क्योंकि किसी भी जो भी हमारी सांस्कृतिक कलाएं हैं उनको हिंदी में ही उल्लेखित किया गया है साहित्य है कविताएँ हैं बहुत सारी कविताएँ हैं जिसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं और बहुत सारी कवियों ने कहानियाँ लिखी वो हिंदी में ही लिखी हैं तो इसका इस्तमाल कहानियों के रूप में कविताओं के रूप में और भी बहुत सारे कार्य करने के लिए किया जाता है और भी हिंदी को अच्छा बनाने के लिए लोग काम करते रहते हैं और उनको अच्छे से बोलने में लिखने में बच्चे पढ़ने में बच्चो को पढ़ाया भी हिंदी में जाता है और लिखाया भी हिंदी में जाता है स्कूलिंग भी उनकी कुछ बच्चों की तो हिंदी में ही होती हैं